भारत इक कृषि प्रधान देश ऐ मतलब कि इत्थें मेक्सीमम जेह्ड़े लोक ऐ ओह् कृषि उप्पर गै निर्भर न ते कृषि कन्नै गै साढ़े घर दा जेह्ड़ा ओह् सर्कल चला करदा ऐ घर दा रुट्टी पानी जो बी ऐ साढ़ा जीवन निर्वाह होआ करदा ऐ पर बड़े साढ़े बचारे फार्मर सुसाइड बी करा करदे न ओह् ओह्दा केह् कारण ऐ ओह्दा इक इ'यै कारण ऐ जियां बे मौसमा बरखा दा पौना ते जेह्दे कन्नै उंदी खेतीबाड़ी जेह्ड़ी खराब होई जंदी ऐ ते जेह्दे कन्नै बेचारे उं'दे पर इन्ना कर्जा होंदा ऐ जे ओह् इस दुक्ख गी सैह्न नेईं करी पांदे ते ओह् अपनी आप गी खतम करी ओड़ेदे पर एह्दे आस्तै गौरमेंट बी रिस्पांसिबल ऐ बड़ी जादा ते बाकी जियां मतियां सारियां फैक्टरीज लग्गने दे कारण बी प्लूशन होने दे कारण फैलने दे कारण बी लै इ'यै इवापोरेट होइयै जेल्लै आसमान च जंदा ते बे मौसमां बरखा बरदियां न इ'यै इक बड़ा बड्डा कारण ऐ रिसपांसबिल ऐ कि बे मौसमा बरखा होने दे कारण गै लोकें गी इन्नी सारी मुश्कलें गी इ'नें फार्मरें इ'नेंगी खेती किसानें गी किन्नी सारी मुश्कलें दा सामना करना पौंद ओह् इ'यै कारण ऐ कि बेचारे कृषि प्रधान होने दे कारण बी देश गी लोक फिर बी इन्नी सारी चीज़ें गी सफर करै करदे न पराने समें च बी इंडिया जेह्ड़ी मेक्सीमम जेह्ड़े लोक ऐ ओह् कृषि उप्पर गै निर्भर हे पर अज्ज बी मेक्सीमम लोक जेह्ड़े ओह् कृषि उप्पर गै निर्भर न पर बड़े सारे जेह्ड़े मजदूर ऐ जे जे करसान ऐ ओह् सुसाइड करा करदे न ओह्दा इयै इक कारण ऐ गौरमेंट गी बी इनेंगी जादै कोला जादा अलाऊंस देने चाहिदे जादै कोला जादै सुविधां देनी चाहिदियां जां जियां फ्रटीलाईजर इनेंगी सस्ता मिलना चाहिदा जेह्दे कन्नै अपनी कृषि गी होर जादा उत्पाद पाई सकन मती कोला मती खेतीबाड़ी होई सकै ते एह् लोक अपने मते कोला मते पैसे कमाई सकन ते अपनी गरीबी गी दूर करी सकन जां इंदी कृषि गी जिस चीज़ दी जरूरत ऐ पानियै दी सप्लाई नदियें दा होना जां नदियें गी दुशित नेईं करना लोकें गी इसदे प्रति जागरिक करना के पानी दा स्हेई यूटीलाईज करो जेह्दे कन्नै कृषि उप्पर बी कोई प्रभाव नेईं पवै ते लोक पानी गी खराब बी मत करो जेह्दे कन्नै ओह् जेल्लै खराब पानी जेल्लै इनें खेतीबाड़ी च जाह्ग ते जेल्लै एह् अस लोक जेल्लै ओह् खेतीबाड़ी खाह्गे जां उंदे च जेह्ड़ा अनाज उत्पन्न होंदा ओह् खाह्गे तां ओह् साढ़ी सेह्त आस्तै बी इफैक्ट होग इस करियै फैक्टरी दा पानी बी नदियें नालें च नेईं जाना चाहिदा एह्दे आस्तै गौरमेंट गै रिस्पांसिबल ऐ पानी कृषि प्रयोग कीता जाना चाहिदा जेह्दे कन्नै शैल कोला शैल फ्रटीलाईजर शैल अलाउंस शैल मतलब उनेंगी गौरमेंट गी करसानें गी लोन लैने दी बी अज्ज सुविधा दित्ती जानी ऐ पर इन्नियां नेईं हैन उनेंगी अच्छियां सुविधां दित्तियां जानियां चाहिदियां न कि जेह्दे कन्नै ओह् बेचारे अपना मानसक संतुलन नेईं खौह्न मते परेशान नेईं रौह्न ओह् अपने खुशी खुशी अपनी खेतीबाड़ी करन ते शैल पैसे कमान ते अपने घरै दा जीवन निर्वाह करी सकन ते एह्दे आस्तै मतलब कि गौरमेंट गी जादै कोला जादै ऐक्शन लैने चाहिदे ते लोकें गी बी सुविधा देनियां चाहिदियां